ओ बैंक जे की कहै छै सरकार घर से जे योजना आबै छै कोनो तऽ हमरा आरके बैंक जाइ छियै बैंकमे पुछै छियै अथी सब से जे बैंकमे काम करै छै

काम जे करै छै बैंकमे वएह सबसे पुछै छियै कि केना की हेतै नहि हेतै केना लोन दै छै केना की करै छै ओ सबसे पुछै छियै फेर स्टाफ सबसे स्टाफ सबसे पुछै छियै कि केना लोन देतै की करतै नहि करतै जब सरकार घर सऽ हमरा आरके योजना आबै छै तऽ हमरा आरके वएह अपनके स्टाफ सबसे पुछै छियै जाके तऽ लोको सब पुछै छियै सलाह लै छियै कि सबसे बिचारै छियै केना की हेतै नहि हेतै केना की करबै हमरा आरके तऽ नहिये जानै छियै किछो तऽ हमरा आरके तऽ लोके सबसे पुछै छियै पुछि सब गप करै छियै बताबै छियै तऽ करि दै छियै करै छियै हमरा आरके नहि जानै छियै ओतना गो लोके सबसे हम पुछै छियै गाममे सलाह लै छियै एकरा ओकरा सऽ पुछै छियै काम केना हेतै ओ काम केना हेतै बैंको मे पुछै छियै स्टाफ स्टाफ सबसे की सरकार घर सऽ योजना अयलै केना की करबै लोन लोनके बारेमे केना लोन देतै की करतै सब ओकरा पुछै छी जाके हमरा आरके पुछै छियै कि केना सरकार लोन देतै की करतै लोन जब आबै छै तब वएह सबसे हमरा आरके पुछै छियै जाकऽ फेर एना घरोमे जैसे जब आबै छै सरकार घरसँ सबकिछु लोन आबै छै जब तब एजाज़हमरा आरके बैंक जाइ छियै तब ओकरा उस पुछै छियै स्टाफ सबसे कि केना की हेतै नहि हेतै हो तब तब हमरा अरके बताबै छै करै छै बसबकुछ पुछै छियै ओकरा जाके